जैसे कि आप जानते हैं हमारा भारत ग़ुलाम था अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था तो उस समय हमारी स्थिति बहुत ही बद बदतर थी कि हम से दिन भर काम करवाया जाता था दिन भर हम लोग जो है नौकरों की तरह काम करते थे ठीक से रोटी भी नहीं मिलती थी और हमें ठीक से कपड़ा भी नहीं मिलता था रहने का घर भी नहीं था और हम नौकरों की तरह इधर उधर फिरा करते थे खेतों में बाड़ी बग़ीचों में सोया करते थे और हमें एक दम से जो है कि एक दम भिखारियों की तरह हमारी स्थिति थी और उस समय हम बहुत ही परेशान थे कि कोई महान पुरुष होता तो हमें आज़ाद कराता हम इस तरह से रहना पसंद नहीं करते थे लेकिन क्या करें अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे कैसे नहीं करते अगर नहीं करते तो वो हमें मारते पीटते हमें भगाते हमारी इज़्ज़त ही इज़्ज़त पर हाथ डालते तो हम कैसे नहीं करते उन ही काम उनका और वो जो कहते वो हम को करना पड़ता क्योंकि हमारे पास इतनी मजबूरी थी हम कुछ समझ नहीं सकते थे कि हम कैसे इन से निकलें और कैसे इन से बचें कहाँ जाएँ और कौन हमें आज़ाद कराएगा ऐसे ऐसे हमारे ऊपर जो है ज़ुल्म ढाए जाते थे हम नहीं समझ पाते थे हम अपने बच्चों को हमारे बच्चे भी उन्हीं के ग़ुलाम थे और बच्चों को मार पीट कर काम करवाते जो जैसा करने लायक था और हमारे बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे हमारे बच्चे एक दम जैसे कि भिखारियों की तरह मांगते खाने के लिए मांगते तो वो लोग मारते पीटते भगाते क्या करें हम लोग बहुत मजबूर थे और आज जो देश आज़ाद हो गया जो हमारे महान पुरुष हुए हमें आज़ाद कराए और हम जो है कि आज आज़ादी में जी रहे हैं हमें कोई ग़ुलाम बना के नहीं रख सकता अब जो हम चाहते अपनी इच्छा से अपने मन से हम लोग वो पा लेते हैं औ खा लेते हैं और पहन लेते हैं और शान से रोड पर चल लेते हैं और शान से अपने घर में सोते हैं बैठते हैं हम क्या पूरा देश आज़ाद है पूरा देश आज़ादी के कि है कि जो उसमें रह रहा है और उन महान नेताओं के महान पुरुषों के गुण गा रहा है जो आज हमारे नेता लोग हमें आज़ाद करा के चले गए हम उनको सत सत नमन करते हैं और उन्हें हम याद करते हैं कि वो आज हमारे ऊपर की विपत्ति को हटा कर चले गए हम नहीं जानते थे कि कोई हमारा भगवान बन कर आया और आज़ाद करा कर चला गया वो कहाँ चले गए हम उन लोगों को ढूंढते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हैं वो महान पुरुष को हमें बार बार नमस्कार है बार बार वंदन है कि हमें आज़ाद कराए और हम अपनी आज़ादी में जी रहे हैं अपनी आज़ादी से खा रहे हैं और रह रहे हैं उनका नाम है वो महात्मा गांधी चन्द्रशेखर आज़ाद सरदार भगत सिंह सरदार बल्लभ भाई पटेल रानी लक्ष्मी बाई और ऐसे सरोजनी नाइडू ऐसे ऐसे महान पुरुष हैं जो हमें आज़ाद कराए और हम सुभाष चन्द्र बोस लड़ते लड़ते ये लोग शहीद हो गए हम लोग को आज़ाद कराते कराते ये लोग शहीद हो गए आज उन लोगों के का नाम ले कर हमें बहोत रोना आता है कि कैसे ये लोग महान नेता भगवान बन कर आए और हम को आज़ाद करा के चले गए हम ने तो ये सोचा भी नहीं था कि कभी हमें आज़ादी मिलेगी और कभी हम अपने मन का खाना खा सकेंगे मन का कपड़ा पहन सकेंगे और आज़ादी से घूम सकेंगे ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा था लेकिन ये महान पुरुष हमें आज़ाद कराए और हम जो है कि आज आज़ादी में जी रहे हैं उनको बार बार नमस्कार